आंनि ओंखाम संनाया हौवाफोरबो सङो माने जों सोलाबाबा हिन्जावफोर सोलाबाबा हौवाफोरबो सङो जों दाबसेयाव थांबा हौवाफोरा गावसोरनो संनानै जायो अनेक खामानि थायो हिन्जावफ्राबो गोजानाव थांनांगौ जायो सेल्प हेल्फनि खामानि दङ बेयाव थाङो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानै होलांनो मोनाब्ला गावसोरनो संनानै जायो हौवाफ्राबो संनानै जाब्लाबो इसे खामानिफ्राव आइजे उइजे जायो अब्लाबो उफाय गोयैयाव गावसोरनो संनानै जायो जोंंल' संनाङा हौवाफ्राबो संनानै जायो खामानि सोलाबैफ्राव बा बहाबा बहाबा थांनायफ्राव गोजान जायगाफ्राव थांनायफ्राव मावलांनो दांलांनो मोनाबा संनो खावनो मोनाबा हौवाफ्राबो सङो जायो गावसोरनो नो खामानियाव बिजि जायो हिन्जावफ्राबो फिसा लोमजागोन बाव थानांगौ जागोन डक्टरनाव थांगोन बहायबो थायो संनानै होलांनो हाया गावसोरनो संनानै जायो रोंगौ हौवाफ्राबो हिन्जावफोरनि खामानिखौ मावनानै संनानै खावनानै जानो सुनाय संनायाव इसे हिन्जावफोरनि बायदि जायाबाबो गावसोरनो संनानै जायो जोंनि हिन्जावफोरनि खामानिया जोबा अनेक खामानि थायो फिसा लोमजायो बा अबावबा थाङो सेल्प हेल्पनि खामानि दं बे सेल्प हेल्पनि खामानि मावहैबा जोङो गासैयावबो मावफुंलांजोबनो हाया नखरनि खामानिखौ बेवनो समनि गेजेराव हौवाफ्रा गासैयावबो संनानै जायो दा जों गोजानाव थांनानै फैनानै संना होफैस्लाबनो हाया मावलांनो हाया संना होलांनो हाया बेहाय हौवाफ्राबो संनानै जायो मानो होनबा जोंहा बिराद बिजि जायोना फिसाजों फिसौजों हिन्जावफोरनि खामानिया जोबनो थाङा जेबो जोबनो गोयि खामानि बे समाव अमा आदार होनाय दाव आदार होनाय बोरमा मोसौ खारन्नायाव अनेक दिरि जायो बावनो हौवाफ्रा जोंनि हिन्जावफोरनि खामानिखौ मावस'नांगौ जायो आरो संनानै जानांगौ जायो जोंनि खामानिया जेब्लायबो जोबनो गैया हिन्जावफोरनि खामानिया दानाय लुनाय संनाय खावनाय अनेक खामानि थायो दाव अमा फिनाय अमा जोथोन लानाय समनि गेजेराव आदार गैयाला थास' बायदिसिना हानानै रुना होनांगौ अमाखौ मारै जोथोन लानांगौ जोथोननि गेजेरजोंसो अमा दाव मोजां जायो बोरमा गांसो नायनानै खाना होनांगौ बे बोरमायाबो जोथोन लायाबा बोरमाया मोजां जाया मोसौ दं मोसौ खायन नांगौ फोथाराव गांसो नागेरनानै जों हिन्जाव माहारिफोरनो नखरनि खामानि दामानि मावनायाव जोबोर खस्थ' दाव अमाखौ लायाब्लाबो जोंहा थाखा फैसा गदसेबो फैया अमा दाव फिनानै उन सिगाङावनो खस्थ' लानानै आबादफोरखौ थिखांबासो बे खस्थ'नि गेजेरजों उनाव मोनफिनो बिनि फिथाइखौ बे खस्थ' लानायनि उनावसो जों बे आबादखौ मोन्नानै फान्नानै जोंनि फिसा फिसौ फोरोंनाय फेदेरनाय फोलावनायाव जोंहा इसे एनै थाखा फैसा राहा मोनो दाव अमा लाबासो जों हिन्जाव माहारिफोरना थाखा फैसाया फैयो अनेक गोनांथि खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोंहा दाव अमाखौ फिनांगौ बे दाव अमा आबार खालामनायावबो जोंनि हौवाफ्रा गावसिनि जानांगौ लोंनांगौखौ सङै खावै जानांगौ जायो